उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जी प्रदर्शनीअ करण सां असां राज्य जे माली हालतुनि खे वधाए सघूं था जॾहिं पर्यटक उन कला या शिल्प जे प्रदर्शनीअ में ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे कला सामग्री वणंदी आहे त उहे ख़रीद कंदा आहिनि इहो पैसो राज्य जी माली हालतुनि में सुधारण जो सुठो तरीक़ो आहे मिसाल तौर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लॻियलु प्रदर्शनियुनि में अचण वारनि खे टिकेट वठणी पवंदी आहे उहो पैसो बि राज्य जे खज़ाने में वेंदो आहे